हलो नमस्कार सर क्या कर रहे हो सर सर मैं नवीन बात कर रहा हूँ सर मेरी इक्ज़ाम में सर अभी अभी ड्यूटी लगी है सर फस्ट टाइम लगी है तो सर वहाँ का सर क्या मतलब रूटीन होता है क्या वा होता है सर बताओ न थोड़ा आपके पास एक्सपीरिएन्स होगा

सर मतलब दो तीन घंटे इक्ज़ाम चलेगा तो सर उसमें सर चाय पानी की व्यवस्था होगी या नहीं होगी सर सर लूटिंग एक एक रूम में होती है या हमेशा अलग अलग में भी हो सकती है सर

हाँ सर जी जी सर रख लेंगे रख लेंगे सर और सर कोई सर प्रिंसिपल विंसिपल या कोई राउन्ड पर आए तो उन्हें कुछ नहीं सर नहीं सर ओके सर थैंक यू सर